आंथ' सबाय ओंख्रिखौनो संनो बयनिफ्राय मोजांसिन मोनो अनद्ला ओंख्रै सबाय ओंख्रैखौनो आमफाय जोंना फिसाज्लाया जानो बायो ना बिदिखौ दालि ओंख्रिखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो फिसाज्लाया दालि सामफ्रामबो दालि ओंख्रि जायो आरो फिसाज्लाया आमफाय जोङो संनानै जायो सबाय ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो सबायखौ बिदिनो रुनानै लाबाय रुबाय थाबाय सिगां एसे सोमना दोनबाय सोमना दोननानै सुस्र'बाय सुस्र'नानै ओइबासिनो रुबाय सारायाव गोबावनो खारदै एसे होनानै रुनानै बेदरफोर नाफोर थाखायो नालाय जोंनाथ' आमफ्राय बेदरफोरखौ एवबाय बेदरफोरखौबो एवनानै एसे मोजाङैनो आराम एवबाय एवनानै माबाबाय आरो ओ सबायखौ रुनायखौ सागं एसे सादो सागं एसे सानानै बेदराव लख'बनानै होदो

जोंनाथ' फिसाज्लाया न'खराव बोरायाथ' डिमान्ड गैलाया बेहा आरो बर' अमा बेदर जानो मोजां मोनो आंथ' संनो बिदिनो आरो माबायाव मेसेंफोराव लाफा मैगं ओंख्रि गोबाबफोर संनो मोजां मोनो जानोबो मोजां मोनो ओंख्रि गोबाबाव लाफा खुदुना बुथुआ लगायनानै सङोबाथाय गोथावसिन जायो आरो ओंख्रि गोबाबा नाफोरखौ एसे स्र' स्र' होनांगौ गिदिर गिदिरफोरजों संनानै जानांगौ होमबाथाय गोथाव जायो माबाया मेसेंनि मैगं ओंख्रिफोराथ' बिदिनो गोथाव जाखायो ना मैगं नालाय जोंना बर' नालाय मैगं गोथां जानो मोजां मोनो गोथाव जायो